योग त घणेई तरहनि जा थींदा आहिनि असां जॾहिं योग करण वेंदा आहियूं त उते असां खे तरह तरह जा आसन सेखारींदा आहिनि जीअं की हठु योग आहे अष्टांग आहे ऐं विनियास योग आहे जेको हठु योग थींदो आहे उहो शीर्शासन वांगुरु थींदो आहे त कीअं मथो धरतीअ ते ऐं सॼो शरीर मथे ऊंधो थी वञे न माण्हूं उन खे चइबो हठु योग ऐं अष्टांग योग जेको आहे उहो बि करे मना ॿिनी साईड वारे वारे सां ॿई टंगूं खोले पेरु खोले ऐं हिकिड़े पेरु पासे पूरो झुकिणो आहे ऐं पेरु न ताईं हथु विझिणो आहे ऐं ॿियो पेरु मथे हवा में इहो थींदो आहे अष्टांग योग ऐं विनियास योग बि अलॻि अलॻि आहिनि उन में बि योग आसन विनियास योग जो जेको आसन हूंदो आहे उहो शुरूआती त वेही करे ई कबो आहे थो उहो तमामु पहिरियों सवलो हूंदो आहे पोइ धीरे धीरे करे पोइ अॻियां जीअं उन जो रूप मटिजंदो वेंदो आहे त उहो अञा ॾुखियो थींदो वेंदो आहे मतिलबु

हठु योग अष्टांग योग ऐं विनियास योग में इहो फ़र्क़ु आहे के हठु योग में पूरो माण्हू ऊंधो थी वियो अष्टांग योग में टंगूं बिल्कुलु चौड़ियूं करे पेर परियां परियां करे त उने में मतिलबु अलॻि अलॻि तरह सां पंहिंजे शरीर खे मोड़े उने उने जे द्वारा जेको कंदा आहियूं उहो अष्टांग योग हूंदो आहे ऐं विनियास योग जेको हूंदो आहे उहो वेही करे पहिरयों कंदा आहियूं पोइ उन खे ॿिन्ही आख़िर जेका हिन जी हूंदी आहे आसन में करण जी विद्या उहा हूंदी आहे के ॿई हथ पट में ऐं उन ते पंहिंजे शरीर खे खणिणो उहो थींदो आहे विनियास योग इहे टई योगनि जो मां तव्हां खे तरीक़ा ॿुधाए छॾिया टिनी जूं तरीक़ा अलॻि अलॻि आहिनि हाणे मूंखे जेको पसंदि ईंदो आहे उहो आहे अष्टांग योग जंहिं में की ॿई टंगूं बिल्कुलु खोले ऐं ॿई पेर परियां परियां करे पोइ उन में शरीर खे अलॻि अलॻि तरीक़े सां मोड़े पेरनि ताईं हथ विझिणा आहिनि

त उन में छा आहे सॼे शरीर जी सुठी कसरत थी थी वञे मथे खां वठी पेर जे अंगूठे ताईं सॼो शरीर कम थो अचे ओॾी महिल ऐं कमु करे थो ऐं उने सां पूरे शरीर खे लाभ थो मिले तंहिं करे मूंखे अष्टांग योग वणंदो आहे ऐं टिनी योगनि में इहो ई आहे फ़र्क़ु हिकिड़े में माण्हू शरीर ऊंधो थो करे छॾे हिकिड़े खे वेई करे ऐं हथनि जे मथां उन जी सॼी शरीर जो बोझ थो अचे ऐं टें में पेरनि जे मथां सॼे शरीर जो बोझ थो अचे